आंनि फिसालाफोरा मेट्रिक पास जानायखाय आं गोसोआव मोजां मोनदों आंनि फिसाजोआबो साख्रि बेब'स्था लानायखाय आं गोसोआव मोजां मोनदों गोरा जादों आंनि बोरायाबो लटारि लानानै गारि मोनदों गारि मोननानै दा सालायदों आरो आंनि फिसाफोराबो दा मोजाङै मोजां दं साख्रि होसोनाय मा होसोनायाव एसे मोजां दङ

दा जों खामानि मावनाय दामानि मावनायाव आखायफोर गोलांनाय मानाय फिसाफोर फरायनायाव एसे गोसोफोरखौ गो मोजां मोनदों दा फिसाफोरा साख्रि लानो नागिरदों बेफोरावबो गोसोआ मोजां आरो फिसा हिन्जावफोरा दाबसेयाव खामायनायखाय खामायनानै फैसा हरनायखाय दा मोजां मोनदों आङो गोसोफोरखौ न' बां लुनो हादों न'फोरखौ मोजां लुनानै थानो हादों